सरकारी नौकरी तऽ सभसँ नीक भेल हमरा खयालसँ आ जहाँ तक रोजगारके पुछबै तऽ रोजगारके तऽ कोनो एहन साधन नहि छै स्वरोजगारके एहि कारण जे एहि तरहके ओकरा होयबाक चाही स्वरोजगारमे लोकके पास पैसा रहतै तखन ने लोक एक दोसरके सामान किनतै या किछु किनतै तऽ पैसाके कमी छै कृषि खातिर ओहन जमीन नहि यए जे जमीन यए ओहन ढङ्गसँ ओकरा देखरेख नहि होइए बाँकी अहाँ इमहर आबू सहरसासँ पश्चिमके दिशामे तऽ आइकाल्हि जे छै बान्ह धए के बहुत सा नीलगायसभ उत्पात जमीन परतीके परती रहि जाइए क्षतिक कारण नहि ओकर कोनो एहन तरहके सरकारी कोनो एहन छै नहि कोनो एहिपर विचार विमर्श भए रहल छै तऽ लोक करबाके छोड़ि देलक जे कि जमीन एहन छै यदि कोनो लाभ मिलतियै तऽ स्वरोजगार कृषिके क्षेत्रमे भी बहुत आगू लोक बढ़ितियै एहन बात नहि छै जे नहि बढ़ितियै लेकिन ओकरा साधन मिलना चाही ओकरा रक्षा मिलना चाही तखन ओ लोग आगू बढ़तै